बिदिनो हाबा जाबाय जानायनि उनाव गथ' मोनबाय फासाव जाहैबाय हौवा सेकेण्डावबो हौवा आरो थिन नाम्बारा हिनजाव आरो सारि नाम्बारा हौवा आरो आमफाय बिदिनो खांबाय आरो खस्थ' मस्थ'ब्लाबो फिफायाबोथ' जोंना जौ लोंग्रामोन नालाय आंनि सायाव जाहैबाय खस्थ' खालामबाय आंथ' बिराथ खस्थ' खालामदों गोदोबो एसे रुवाथिबो थाबोबाय मालायनाव मारै सोलिदों मारै सोलिया बेफोरखौ मिथिबोखाबायना जोङो सोरबा माहाजोननावबो थाबाय संनाय खावनाय फिसा फोरोंनाय मानायखौबो नुबोबाय आरो आङो थाउन एरियानि मानसिखा नालाय एसे एसे सियान जाहैबाय ओंखायनो संसारखौ दा सोलिबाय आरो फोरोंबाय खस्थ' मस्थ' बिदिनो बिसोरबो गथ'फ्रा फिफाखौ नुनानैबाबो फिफानि आखल आखुखौ लायासै आरो आंबो होनबाय जौ लोंबा ओरैबादि जायो माबा लोंबा ओरैबायदि जायो बिदि जानाङा लेखा फरायनांगौ लेखा फरायबा ओरैबायदि जायो होननानै जों बुजायबोनो रोंबाय रोंबाय लाबाय गथ'फ्रा सोरबाबा लाया खस्थ' मोनबोनाय नालाय लाबाय आरो दा जेन'बा जानाय लोंनायाबोथ' बिदिनो प्रबल नंला थाखा फैसाबो मोनला जा एसे मोनजादों बेखौनो जानानै थांबाय फैसाफ्राबोथ' मोनलांला जोंनाथ' बे देबोरगाव स्कुलाव हाबो थाबायनानैनो थांबाय ओमफाय जेलानाखि फिसाला आंना गिदिरा फाइभआव स्कुलाव गलाङो उन्दैमोन आरो आङो एसे उन्दैयावनो हगारनाय जादों सारि बसर सोयावनो ओमफ्राय पास जालांबाय थालांबाय नालाय मानसियाबो मोदोम गैयामोन होरलां लां ओमफ्राय थिखोनो हाया हाया बेग बाना हारसिङै थाङो बे गथ'आ आंबो दोनलांनो सम मोना आरो फिफाबो जौ लोंग्रा होमबा ओरैबादि अबस्था थाङो गाबो गाबगु खुगु स्कुलाव थाङोमोन बेयो थांनानै बिदिनो लोगोफ्राबो देरसिन गोजा जंखायलाङो लांफाया गाबै गाबै गाबै गाबै स्कुलाव थाङोमोन बे गथ'आ गेदेरफ्रा लांफाया गावहा एकदम हारसिं बोरैबा थख' जादों ओमफ्राय माखासेया गिदिर गिदिरसै फाइभ सिक्स सेभेन मोननाय बिदि आरो बे सिरिनिया गाव फाइभआव गलांनाया गाव गाबै गाबै गाबै थांसै बियो माखासेया बिदि एलपिआव फरायबाय फरायनानै बे सेकेन्डना बे बिनानावखौ लांफाबाय थाबाय फरायबाय दोनलांनायथ' नियम गैखाया दोनलांनोबो सोलाबखाया नै ओंखाम ओंख्रि संनांगौ माइ सौनानै ओंखाम ओंख्रि संनांगौ मानांगौ माइ हानाय समाव माइ हानाय ओंखाम हैनाय बिदिनो आर दैलांयावबो माइ गायनाय मानाय बिदिजोंनो सोलाबनो माबा गा नै स्कुलाव जानानै थांदो दे दे मा थांदो नों माइ गायनो थांबा थांबाय सोरनिबा फिसाया मोजांबा थांबाय सोरनिबा फिसाया फुत गेलेनानै थाबाय जोंना ज' ज' थाङोमोन आरो थांनाया जि एखे सिरिनि जाबाय ना लोगो लालायलायनानैनो दा बिनानावफ्रा लांफादे होनबा दे लांफायोमोन आरो नरम थारमोन आंना फिसाला गिदिरा खोथाफोरखौ दानथारामोन न'निफ्रायबो ओंखारा बिदिनोमोन आरो रावजोंबो लोगोफोरजोंबो लोगो जाया रायलायलाबायाबो आर इस्कुलाव थांबा मेथाइ थोबसे जाबोयामोन आर फैसा लांबाबो लाबोफिनोमोन गरसे गरनै फैसा लांबाबो बे दखानावबो थाङा मेथायबो जाया ओरैनो स्कुलाव थाङो फैयो फरायो फैयो बिदिमोन आरो आमफ्राय उनाव सेकेण्डआ गलांसै बिनानावजों फंबायजों थालांसैलाय दाना ओइ आगैमोनहा हारसाफोरजोंसो बुजासिगोनलै हारसाफोरजोंसो जना जोंना स्कुला ओम ज' बुजासिगोनलै होनना बुंबाय जि थांनो बाबाय बिहाबो गालांबाय आरो बिनानावफोरखौ गालांनानै बिहाबो थांबाय गलांबाय फरायहैबाय बिस्रा सानैजों थालांलायबाय दाना फरायबाय बिसोरबो खस्थ' मस्थ' बिदिनो फरायनानै बिसोरबो गलांबाय आंबो बिदिनो खस्थ' खालामबाय बिदिनो नै फिसा बानानै एखमबा मैगं मावोमोन आरो मैगंआ खुनुरुखुम हालेवनो थिनबाय गायना होबा आं आबाद खालामबाय मायसा दांबाय हासार होबाय बायदिसिना एसे एनैखौ खाबाय फानहैबाय संख्रि बानलु लाबोबाय आर बिदिनो दाव अमा लाबाय दाव अमा फानबाय बिदिनो फिसाफोरनि नांगौआव बाहायबाय बिदि खालामबोदों आरो है ग्रोब ग्रोब ग्रोब ग्रोब दाव लानाय अमा लानाय बोरमा लानाय मोसौ लानाय बिदिजोंनो आंबो बिदिनो फोरोंबोबाय आरो फिसाफोरखौ फोरोंबोनानै दा दासिमाव माइआबो बिदिनो हाजिराबो होनो हाला मानो हाला एखमबा हारसिं गायनांबा आंहाबो जि गाबनो ओंखारन्सै ना हाजिरा होनो हायो ना मानो हायो खोथिया सानसेखालि बोसोरसेखालि अखा गोयैनि फोनानै जि ओरै नारबाय थालिर फस्लाजों नारनानै जि गोरा जाबाय थिखिनि मावलायलायो हा गोरायाव फोनाय नालाय जि गाबै गाबै फुनसै आं मारै हारसिं फुबाय थांनांगौ मारै हारसिं गायबाय थांनांगौ मारै जालांगोन मारै मालांगोन एखनबा फग'बानखौ सिनथि सिनथि सिनथि फुनसै आरो आं गाबहोलांसैबो एखनबा एखनबा मेथायबो खनसै माइ गायबा मेथाय खनग्रा हुदा दंखायोमोन ना गोदो ओम आमफ्राय गायसै बिदिनो गायनानै जाबाय आरो बिदिनो जानो आन्थाखौ जाबोबाय गायै फुयै जानाया न'नि मायरं माइ जाबाय संख्रि बानलुआ बिदिनो आं मैगं फानहैबाय हाथायाव फानहैनानै फाननानै जाबाय आरो संख्रि बानलुखौ आमफ्राय फिसाफोर फरायनायखौ अमा लाबाय बोरमा लाबाय दाव लाबाय फानबाय आरो एखनबा बिदिनो हासलाबथाराबा माइफोर एसे फानबाय बिदिजोंनो आङो फिसाफोर साब्रैखौ आं फोरोंबोदों आरो फोरोंबोबाय बिदिनो नैबे फिसालाया मेट्रिक फास जाबाय बे फाइब सिक्सआव थांबाय खुनुरुखुम अमाना दाव फाननानै साइकेल गंसे होदों आरो आं बायनानै आमफ्राय मबाइल गंसे होबाय बे गंसे जोंनो खुनुरुखुम सोलिबोबाय बिदि आरो बेनोल' होनाय जादों मबाइलाबो आमफ्राय बिदिनो बियो फरायगासिनो फरायबाय बि गथ'फ्राबो सा माखासेआबो गलांजोबबाय आरो लानजाइ लानजाइ लानजाइ बिदिनो गाननाय जोमनायाबोथ' गांफा गांफाजों खुनुरुखुम थांबाय फरायबाय खस्थ' खालामबाय आरो फासनि सेकेण्डनिखौ सेकेण्डा बिदानि लंफेन गस्लाखौनो गानसै बे मानसिया एसे गोजौ नालाय हामला एखमबा हामाबा गोदान सुहोनांगौ ना बिखौनो गान्नानै थांसै सिबाय आमफ्राय आंथ' मोनाखैलै गोदो थाखो थांखो आंहाथ' आदानिजोंसो फरायदोंलै होनलायलायो आदानिखौसो गाननाङोमोन आं होनोमोन लंफेना लंफेन गस्ला द्रेसा बिदानिजोंसो रोंदों बेयो मोनामोन गोदान गोदान आमफ्राय खुनुरुखुम बेबो फेल जालाबायाखै फिसालाया आमफ्राय मेट्रिकखौ फास जाबाय बेबो मेट्रिक फरिखा होनानै ह' सालाखाथियाव हाजिरा मावहैबाय मावहैनानैसो बायना लादों मबाइला जोंथ' होनो हाखाया साब्रै गाहाम सोरनो मबाइल होनो सोरनो मा होनो जानायानो खुनुरुखुमसो आर नोंसोरनो नांबाय थायो फास जाबा लेखा बायनाय मा बायनाय आर दिउस होनाय एसे नाङाबाबो गरमेन्ट इस्कुलाव ओरैनो फोरोंला जोबबाय आरो गावनि आनथा सासेखौल' बोरै फोरोंनो मोनसा मोनसि जागोन होननानै गासिबो एसे एसे रोंनानै थाथोंसै मेगन नुथोंसै ओरै होन्नानै जों फोरोंजोबदों आरो आमफ्राइ नैबे लासनिखौबो फोरोंनाय बेबो खारफागासिनो बिदाफोरजों खारफायै खारफायै रोंबाय बेबो थांबाय फरायबाय आरो आमफ्राय दाना आंना फिसाला गेदेरा बिदिनो मावहोलां फरायहोलां गायनाय फुनाय हालेवनायखौ रोंजोबगौ बिमाजों थांफाबाय फिफाजों थांफाबाय थानांगौ बिमाजों माइ गायफानांगौ बिदिजोंनो खस्थ'यैनो रोंबाय आरो रोंनानै गाव एसे बुरजा रोंनानै दाना कम्पुटार बिदिनो लाहैबाय गाव कम्पुटार लाना रोंनानै आर गावनो मास्टार जाबाय बे कम्फुटार मास्टारआव गाव सोलिबाय फुरागासे सोलिनानै आमफ्राय सोलिनानै आर नै गेजेर खन्द'आव बिमायं खनथलाव मावफाबाय खनथल दिलाराव मावफायै मावफायै मावनानै आमफ्राय ओरैनो मेलेटारि आरमि खारहोहोलांबाय आरो बियो जोंहालाय सोर गोरों दंब्रा साख्रि निगिरनानै होग्रा जोंथ' दिफेन्स साख्रिखौनो नागिरनांगोन जाबाय आरो जोंहा थाखा फैसाबो गैया जों सोरबा जाथि खुरमाखौ हमनोबो जोंहा सिनायजानाय गैया मानसि गिदिर गैया बिदि होननानै जों दिफेन्सखौनो खारनांगोन जादों आरो दिफेन्स खारै खारै खारै खारनानै दा नैबे आसाम फुलिसाव मोननानै दं आरो औ गेदेदआ माबायाव बिसेफआव जादोंमोन ह' बांगाल दावरावाव लोगो मोननानै गैया बैयाव क'क्राझाराव माबाबा बांगाल होसोलायनाय बुलायलायनाय जायाखै होनबा जों क'क्राझाराव खारनाय जाबा आरमि फिसा खारनाय जाबा आमफ्राय बेहाय बेहाबो दुब्रियाव दिएसएफ नि मेदिकेल दंमोन आंना फिसाला गिदिरा दाना बहाय थांनो हायाखै बांगाल दावरावाव थांनो हाया नालाय बार' थारिकआव थांनांगौआ गैया थांनो मोनासै गोदाव सोराव जाबाय मालाय गहाथियाव जानायफ्रा मोनजोबदों नैबे हस्तेल साइथनिया मानसिफ्रा गहाथियाव बारा थांनो हादोंना जोंनानो बेहायनो बांगाल जायगा दुब्रियाव नुबानो हास'नो नुबानो हास'नो ओरै बादि दावराव दा बहाय थांनो हायैआव नैबे बिस थारिखआव रन्जित सेकरआ खबर होदों ना जाय जाय थारिखआव फैनो हायाखै बे बिस थारिखआव माबा मोनगोन एसे सान्स मोनगोन फैनो हागोन मेदिकेलखौ खालायफैनो हागोन ओरै होन्नानै माबा होबाय बियो होनायाव नुबाय बिनि माबा होनायखौ नुनानै दा लोगो जानानै थांदोंमोन आरो जाय जाय थांनो हायै जाय जाय बाहाय गोलैनाय मानसि साब्रै साबा लोगो जानानै थांदोंमोन दा बहायबो गैया मालाय जाजोबखाबाय खोमा बारि बारि सेक खालामोनो बारि बारि मेदिकेल लथारसै रिथेन हाबाय खारनाय बारनाय जाजोबखाथारबाय खालि मेदिकेल लसै बे मेदिकेलावनो बेमाराथ' गैखाया मा बेमार थानो जि बारि बारि सेक खालामोनो बारि बारि बेमारा थ' गैया नालाय नैबे फाफ्लिखौ गोजौ गाहाय रिमेदिकेल लिरना हरबाय फाफ्लियानो गोजौ गाहायनो होनबाय सोर फाग्ला होनखो सोरनि फाफ्लिया गोजौ गाहाय थाफेरखो नङा बियो होनना हारा हासा आमफ्राय दाना दाक्टार निगिरनो थांबाय बेखौ फाहामना फै होन्नानै रिमेदिकेल लिरना हरबाय मानि फाहामना थांनांगौ नो आमफ्राय गैया होनबाय आङो मा सोरनि फाफ्लियालाय गोजौ गाहाइ थाफेरखो मा नांनानै आमफ्राय मा जायो बे गोजौ गाहाइआ मा जाखो होनबाय आङो मा अरनांगौ जाखो जाबायानो दे गोजौ गाहायानो आमफ्राय मा जाखो मा नांजाखो बिस्रा होनबाय आङो बेखौ मानो नांगौ दे मावनो हायो ना दांनो हायो होनबाय आरो आमफ्राय दाना मानसि नांखाला नालाय बिदिनो नाना बाना होनबाय दाक्टारनि नेगिरहैबा दाक्टारफ्राबो खारजोबनाय बांगाल गोजा ना बांगाल गोजा नालाय खारजोबबाय गैया आमफ्राय जाबाय फिसालायाबो थांनोबो थाउनसिमखौनो थांनो हाया दावरावा बांगालफोर आमफ्राय गैया दाक्टारफ्राबो खारजोबनाय गैया नागिरहैबाय थायासै रावबो थांलाय लाया लेंबाबो बारा साहसबो गैला बांद्राय मानसि हारसिं बोरै थाबायबाय थानो फिफाफ्राबो रोंखायाजों जाबजों रावबो थांलायला मालाय लोगोफ्राबो दावरावआव ओंखारला आमफ्राय आरो रि रिमेदिकेलखौबो हजोंसो हैनांगौ ना मानो गुहाथियाव दकथर मोनबाबो आं गुहाथियाव थांलाय फैलाय खालामनांगोन दावराव आव आं आमफ्राय गोदान खारफिनसै होननानै थादों आरो थानानै बोसोरसेसो थानानै नैबे फुलिस खारनाय जादों आरो मोनसे बिदा फंबाय खारहैबाय बिसोरो आमफ्राय खारनानै बिदा फंबाय स्रें जाबाय खारनो हाबाय आरो उन्दैया फरायनाया एसे खम जादों गारियाव थानानै सेकेण्डआ आरो गारि गंसे उयिंगार बख'लायबाय हा फाननानै बिघानै हा फाननानै आमफ्राय बिहाय दाना आंलाय फिफाखौ थांगोनसो नंदों दाना थाङा फिसालायासो मेट्रिक फास जागोदानासो गारियाव थाफा नांबाय दाइबार हमबाय दाइबारजों सेकार फैसा खांनो थाफानांबाय नङाबा फैसाखौनो होफैयाना बिसोरो गावसोरसो लाजोबो दाना बे गथ'आ गारियाव थायै थायै फरायनो बाबाय फिउ माबा फासखौ खुनुरुखुम होबाय आमफ्राय फाइनालखौथ' होहैयासै बाबाय फराय मोनला मोनला आर खारनायावबो हायोमोन थायोमोन सानैबो फरायनायाव खमखायनो माबायाव फेल जायोमोन फरिखायाव रिथेनाव रिथेनाव फेल जायोमोन खारनायाव हायो हाबोगोन आरो खनसे बेबो जादों बि स एफ ना अबेबाआव जानानै एकदम सिलसराव थांदोंमोन माबा होनो रिथेन होनो गारजि जादों आरो बे लिरनायाव हाया फरायनाया खम जाबाय मेट्रिक फासनिफ्रायनो बे गारियाव थाबायबा लेखाखौनो फरायनो मोनासैबा बेहायनो आमफ्राय बे फुलिस खारनायाव बै सराइखेलायाव खारनायाव जाबोबाय से आखाय हमलायना खारलायलायबायनो बिदा फंबाय सानैबो हाबाय हानानै दा रिथेन होनो थांसै रिथेन हैनायाव फंबाया गाबाय बिदाया जाबाय बिदि जादों जानानै दा बेखौ मावनानै दं आंना फिसाला गिदिरा फुलिस गहाथिआवनो दं दा औ सासेल' देरसिना सासेआ गालांबाय रिथेनाव फेल जाबाय आमफ्राय सासेल' गेदेरा फास जालांबाय बिहा दिग्रिआ दंखायो बियो एम ए एम ए खौ फरायदों बोसोरसे आमफ्राय साख्रि जाबायना फरायजोबनो मोनाखिसै आरो यै फास जाबाय फैसाखौ फा मोनबावनो आं हाबला नामा होनो दे हाब दे दे हाब दे जगार खालामगोन होननानै आंबो जगार खालामना होयो ना दाव फाननानै अमा फाननानै एसे एनै मैगं फाननाय बुथुमनाय मानायखौ आङो दोनखुमा दोनखुमा बे फिसाफोरनि फरायनायाव बाहायदों आरो आं बिदिनो बिहा एम ए खौ फराय फरायदों आरो दि बि ए खौ आङो हबे सेनास आ गोदान खुलिनायमोन नैबे सेनेस इस्कुला बेहाय बे आंनि फिसालाया फास हाबनो मोनदों बेहाय हाबोदों आं सेनेसाव आमफ्राय बाहायनो बि ए खौ फास जादों आरो आमफ्राइ एम ए खौ बिदिनो बै माबायाव लाहैबाय क'क्राझाराव हाबायाव मा होनो मा होनो बिदिखौ आंबो बावलायलांबाय गरमेनट कलेज हो कक्राझार गरमेनट कलेजाव गरमेनट नङा बे माबा फरायग्राया हराव फरायग्राया साख्रि आवलाफोर सोलाबै फरायग्राया अफेन ओम बिदियाव बिदियाव लाहैदोंमोन आरो आमफ्राय बिदिनो फरायबाय माने साख्रिया जाबाय फैसा थायसेबो नाङाखै आरो बिना एखदम गाव रोंनानै गाव माबाजोबनानै एखदम गाव रेगुलारै थांनाय रावजोंबो रायलायनांयाखैबो फैसा गरसेबो नाङाखै आरो ओरैनो जादों बे समाव फैसा लानो मोनै जाहांखाबायमोन नामाथाय आर गावबो हाजोबबाय ना हानांगौखौ हाजोबबाय सोरजोंथो रायलायनो दरखारबाव आर गावनो होनखायो आं सैमा बादि सोरजोंबा रायलायनाय सोरजोंबा बिनाय सोरनावबा फैसा होनाय साख्रिखौ आंनो नाङा होनखानाय नालाय बिखौनो लाबाय आरो दा सोलिनानै दं बिखौनो आमफ्राय दाखालि हिनजाव लाबाय माग आव मालाय हिनजावफ्राबो गोसथोनानै फैयो नागिरनाङा मालाय गावसोरनो फैयो नागिरनाङा होनदां ओंखायनो बेरायनाङा होननानै आमफ्राय बेथ' बे आगोलावनो अं गारि सालायनानै मालाय लानानै फैखानाय सानथिफुराव उइंगार गारिया सानथिफुरथिं खारोना सानथिफुरसिम बावहायनो संनानै आथा खिथा गावनो फैखानायसो बेहा सिगांबावसो फिसायानो थिन बसर जानसैनै अकथ'बर एक थारिख बा गेजेरा सेकेण्डा दुइ नामबार आमफ्राय बे आरो आमफ्राय बेहा नै दाख्लैसो देग्लायसो लायदों आमफ्राय फिसाजोखौ आङो माबा हरगोरदों आरो बिदि बिबाजै बिदा लायैनि सिगां हरगोरदां नायनायसो बिनाबो बिबो थाङाखै आरो गोसथोनानै थाङाखै जानला मोनला थाङा होननानै थांखायाखै आरो साख्रि गैयाबा थाङा नाङाबा लाया होन होननानै बुंबाय थायो बिदि होननानै आमफ्राय दा रायथिनानै गावसोर फसायनानै लांबाय आरो मास्टार एलफिनिसो टेराव मोननाय लेखालाय गोरोंथार हौवायाबो जोंना माबा बि ए फास जादों फिसाजोआ बे सेनान्स आवनो फोरोंनांदों बिखौबो फ्राय यै मथर बारहासो नांखायोबा थांलाय फैलाय क'क्राझार थांनांगौना जोंना बि ए खौ बेयाव गैयामोनना जोंना माबायाव गरमेनटनि कलेजाव देबोरगावाव गैयामोन नालाय दा नैबेहायसो दङ खुलिनाय माबाया बि ए आं नैबे सेनान्साव खुलिजेनगोरदोंना फिसाजोखौबो आं बाहायनो फोरोंदो आरो